नमस्ते सर सर मेरे यहाँ कुछ फूल हैं जैसे गुलाब का है ये सब मुरझा रहे हैं सर तो सर क्या करना होगा मुझे

जी सर सर ये तरीके क्या होते हैं सर कुछ बता सकते हैं इसके बारे में

अच्छा सर मान लीजिए हमने अच्छी नर्सरी से पौधे लेकर आएँ लेकिन कुछ उसमें खाद उद जो है कैसी खाद डालें तो बेहतर होगा सबसे बढ़ियाँ अच्छी नैचुरलिटी मानी जाएगी उसकी जी दूसरा जैविक में बस गोबर को वैसे ही डाल दूँ कि कैसे पहले उसे

जी सर तो सर मैं कह रहा था सर यह जो एक जैसे गुलाब है इसका एक बडिन्ग आती है जैसे उसकी भुजाओं को काटकर लगा दिया जाए क्या बढ़ियाँ होते हैं जैसे कि ऐसे वाली बढ़ियाँ होता है क्योंकि वह पौधशाला से उठाकर लाएँ कोई पौधे वह बढ़ियाँ होते हैं

ठीक है सर तो कल मिलते हैं फिर नमस्ते सर